हेलौ सोर बुंदोंमोनथाय औ औ औ नंगौ औ आथसा दे बुंसाय मा प्रब्लेम दङ आथसासा मानि सायावबा आथसा आथसा बिनि राहा लामाखौथ' बिनि राहा लामायाथ' अलटारनेटिभ माबा मोनसे सानखानांगोन बा दिहुन नांगोन जोंनो दा बिनि अल्टारनेटिभ नागिरनो थाङोब्ला जायनोखि लखेलनि मानसिफोर दङ नों आं गासिबो साफा सानै जमायैनो जों जयैनो बिनि एगेन्सयै जोङो एसे अल्टारनेटिभ वे बेखौ जोङो ज'यै सावरायलायनानै बेखौ दिहुननानै लानांगोन दा बे खामानिफोरखौ मावनो थाखायथ' दे बुंसाय दे दे दे दे जागोन दे आथसा बबेनि होनदोंमोनलाय दे बिदिब्ला आं नोंखौ उनावहाय खेबसे कनटेक्ट खालामनो नाजागोन आरो ज'नायहरगोन दे दे दे दे थेंक इउ